आं सबिता नार्जारि बुंदों सार खोनाबाय ना सार ओमफ्राय बे स्कुलाव आङो क्लास नाइनआव फरायो स्कुलाव स्कुल विक लानायनि प्रग्रामआव मा मा खेला एड खालाम नांगौ आं बेखौसो एसे सारनाव डिस्कास खालामनो नागिरदोंमोन सारजों औ सार बेखौ टुवेन्टि फाइभआवनो लानाय जाबायमोन सार टुवेन्टि फाइभ आगस्ट'आवनो लानाय जाबायमोन ओमफ्राय सार औ एसे सारजों जेनेबा जे दा एसे प्रब्लेम गोग्लैयोबासो फ'नबो खालाम जागोन खोमा औ औ जेनेबा जाय जाय खेला गेलेगोन बिसोरो ड्रेस लाबोफाखाथोंसै माखासेया स्कुलनिफ्राय थाथोंसै ओमफ्राय बे माबा खेला गेलेयै गेलेयैफोरा ड्रेस गाननानै फैनो थिनदोंमोन सार जागोन ना औ गासैखौबो औ सार औ माने बयबो गेलेथों कम्पालस'रि खालामना होनोसै खेलाखौ औ औ औ सार औ औ खेलानि साननैसो सिगां नटिस होनांसिगोन खोमा सार होनबा ना औ औ सार औ सार औ होनबा बिदिनो जासिगोन होनबा ना सार औ दे सार होनबा थेंक इउ सार औ